हलो जी

जी सर कौन सा बताइए सर सेकेन्ड हैंड चाहिए कि नया ओके सर अभी हॉट पर मतलब सबसे ज़्यादा हॉट पर अपना वीवो वी ट्वेन्टी सेवेन चल रहा है जी सर फ़ाइव जी का मॉडल है उसका उसके प्रॉपर्टीज़ अच्छी खासी मिल जाएंगी आपको इस्टोरेज ओरेज की इसमें दो स्टोरेज आई हैं एक बारह एक सौ अट्ठाइस की आई है और एक आपकी पच्चीस दो सौ पच्चीस टू फ़िफ़्टी सिक्स की आई है जी सर फ़ोर जी में मतलब पहले आई रही दिक्कत पर इस बार का जो वीवो ने निकाला है फ़ाइव जी का नया मॉडल जी सर जी फ़ाइव जी मॉडल है जी फोर जी के मतलब जितनी दिक्कतें आ रही थी तो ये फ़ाइव जी के इसमें सारी दिक्कतें उनने कवर करी हैं जी सर ओ प्रोसेसर बता दूँ सर आपको प्रोसेसर अपना रहे रहेगा कोल्का कोल्कम ड्रैगन का जैन टू रहेगा नया प्रोसेसर आया है बिल्कुल सर फ़्रैश प्रोसेसर बहुत अच्छा रहे और सर इसमें ये रहेगा आपकी इस्क्रीन आपकी एमुलेट इस्क्रीन मिल जाएगी सर आपको फोर के फोर के डिस्प्ले के साथ मिल जाएगी कैमरे का सर कैमरे के तीन कैमरे मिलेंगे आपको पीछे के से साइड दो मेगापिक्सेल का दस मेगापिक्सेल का और आपका छत्तीस मेगा पिक्सेल का कैमरा मिलेगा और फ्रंट आपको अठारह मेगापिक्सेल का सेल्फ़ी कैमरा मिलेगा सर इसमें

जी सर सर वो अभी बढ़ सकता है कि कम्पनी का अभी बोल रहे हैं कि वो बढ़ाएंगे कैमरा क्योंकि कस्टमर्स की यही कम्प्लेन आ रही थी कि कैमरा बहुत छोटा है तो मतलब जीतने भी अभी अभी फ़ोन जिनने लिया है वो उसी उसी टाइम पर जब भी नया कैमरे का उनका लॉन्च होगा उसी टाइम वह फ़ोन वापस करके नया नया फ़ोन ले कर कैमरा कर सकते क्योंकि कम्पनी में थोड़े से ईशू आ रहे कैमरे को ले कर जी सर वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा वह रिटर्निंग का

जी सर जेन जेन टू रहेगा जो लेटेस्ट अभी आया है जी सर साउंड सर डुअल डुअल इस्पीकर रहेंगे आपके जैक इनुपट जैक रहेगा उसमें कि आप माइक्रोफ़ोन अपना कनेक्ट कर सकते हो वायरलेस इयरफ़ोन भी कनेक्ट कर सकते हो नॉएज़ का कैन्सलेशन रहेगा फिर आपके नॉर्मल वोल्युम अप वोल्युम डाउन पावर ऑफ पावर ऑन बटन रहेंगे सर और ऊपर नॉएज़ कैन्सलेशन का ऊपर रहेगा टेन मिली सेंटर रहेगा सर

और सर अगर आप उठाने का कर रहे हैं तो आप कैसे ऑनलाइन उठाना चाहेंगे कि ऑफलाइन कलर सर चार वेरिएंट पर कलर आया है ग्रे ब्लू नेवी नेवी ब्लू और ब्लैक

सर इस्टोरेज चार चारों में सेम इस्टोरेज मिल जाएगी वो आप पर डिपेंड करता है आप कौन सा इस्टोरेज का मॉडल उठाएं बारह वाला या फिर पच्चीस वाला दो सर इस्टोरेज रहेगी एक बारह एक सौ अट्ठाइस की ही रहेगी एक मॉडल पर और इसका अपग्रेडेट रहेगा आपका पच्चीस टू फ़िफ़्टी सिक्स का जी सर ट्वेन्टी फ़ाइव टू एट्टी सिक्स का सर पैंतीस हज़ार अभी करेंटली प्राइज़ चल रहा उसका जी सर सर अगर आप ऑफलाइन उठाने आएंगे तो ऑफलाइन में मैं ऑफर लगा सकता हूँ लेकिन ऑनलाइन में मैं नहीं लगा पाऊँगा सर ऑफर

जी जी सर आप अगर ऑफलाइन में उठाएंगे तो ये वाला मॉडल आपको तैंतीस हज़ार तक का मिल सकता है सर जी सर बाकी सर आप दुकान पर आ कर आप अपनी बात करके कर सकते हैं कैश में रहेगा सर ई एम आई में भी अगर आपको उठाना है तो ये ई एम आई में भी मिल जाएगा आपको उसमें मंथ टू मंथ आपकी पाँच सौ से हज़ार रुपये पर मंथ पेमेंट पर रहेगी सर अपना टोटल बनेगा इसमें डाउन पेमेंट अगर आपकी देखी जाए तो डाउन पेमेंट इसमें रहेगी तैंतीस हज़ार पाँच सौ समथिंग कुछ रहेगी जी सर जी सर जी सर बिल्कुल सर जी थैंक यू फॉर कॉलिंग सर